खेळ हो म्हाका जिवनाक खूब म्हत्वाचो कारण खेळा लागन हांव आयज तंदुरुस्त आसा आनी म्हाका खूब मदत करता खेळ खेळ्ळो की ना तुमकां तुमचो शरीर खूब तंदुरूस्त उरता ताका लागून खेळ म्हत्वाचो खेळाक लागून तुमी वेगळे वेगळे खेळ शिकता तशेंच तुमकां वेगळे वेगळे लोकां वांगडा उलोवपाक आनी तेंच्या बद्दल जाण जाणूंक घेवपाक मेळटा कळण खेळाक तुमी ओगीच रावना उलयता एकमेका फुडें आनी तुमचें कम्युनिकेशन स्किल्स वाडटा त्या बरोबर तुमी हल्दी उरता